नमस्ते भैया हमारे क्या लाइट और पंखा लगवाना था कितने में लगा रहे हें चार पंखे लगवाना हैं लाइट हमारे पास दो दो चार छः सात आठ आठ लगवानी हैं जी नहीं नहीं बाहर बाहर हमें छत में सीलिंग वाली लगवानी है जो गोल सी आती है हाँ कलरफुल लाइट लगानी है उसमें जो बाहर की रहेगी वह सब एल्लो ग्रीन रहेगी और सब लगवानी जैसा आप रेट बताएं वही उसी हिसाब से हम बताएंगे कितने की पड़ेगी लाइट और आपका पंखा जो है वह कितने का आएगा एक रिमोड वाला आता है का उ कितने में लगता है चार से पाँच हज़ार तक ठीक है सर और कितने का ओ कौन से कम्पनी रहेगा ओ पंखा जो फैन मिलेगा रीमोट वाला का मिलेगा अच्छे कितने में फ़िर से रेट बताइए जी जी हाँ हाँ जो रिमोटे से कंट्रोल होता हे जिसमें लाइट लगी रहती है और वह सब फैन की ईस्पीड होती है ओ भी रिमोट से अपना होता है ओ वाला ओ वाला कितने में पड़ेगा उसमें उसमें लाइट भी रहेगी और ए सब फेसेल्टी टाइमर कराता है और ओ सब रहता है आपको कितने में कम बेसी करना है सबकुछ रिमोट में ही रहता हे ओ सब सिस्टम

जी जी

और बाहर लाइट कितने में लगेगी एंकर एंकर की कितने में लगती है और उससे कम में फिलिप्स विलिप्स का आता है अच्छा अच्छा और कोई फ्यासल्टी बला जो लाइट होती हे जो सीलिंग लाइट होती है मोडेल में आ रही है वह सब कोई ठीक ठीक भैया नमस्ते ठीक हम आपको बताएंगे नमस्ते